ہاں سب سے پہلے تو میں اپنے پچھلے والے سوال کے جواب کی تصحیح کرنا چاہتی ہوں میں راشٹریہ سہارا کے بجائے قومی آواز میں نے کہہ دیا تھا جسے بند ہوئے ہوئے عرصہ ہوا جہاں تک ذرائع ابلاغ میں اردو کا سوال ہے ابھی اس کا یہ شکر ہے اللہ کا کہ ابھی اس کا اس کے کافی مواقع حاصل ہیں اس کو ترقی کے حالانکہ اب وہ پہلی والی بات نہیں ہے پہلی تو میں پہلے تو ذرائع ابلاغ میں سب سے زیادہ اہم اردو ہوا کرتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے ابھی بھی اگر ملازمت سے جوڑا جائے یا اس کو معیشت سے جوڑا جائے تو سرکاری کچھ ادارے ہیں جیسے این سی آر ٹی کا شعبہ ہے اردو ہے یا اردو اکیڈمی دہلی ہے یا انجمن ترقی اردو ہے یا ایوان غالب ہے غالب اکیڈمی ہے قومی کونسل برائے فراغ فروغ اردو ہے یہ سارے ادارے ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی ذرائع ابلاغ میں جو ملازمت کے مواقع ہیں وہاں لوگوں کو کام نوکری مل رہی ہے کام مل رہا ہے اور اردو ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے معیشت سے لیکن بہت زیادہ اب اتنا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جو مواقع جو ایک زمانے میں جو بہت زیادہ پہلے ہوا کرتے تھے اس میں کمی آئی ہے چھوٹے موٹے اخبار نکلتے بھی ہیں تو کچھ دن میں بند ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے سرکولیشن زیادہ نہیں ہو پاتا پڑھنے والے نہیں ہوتے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم گھروں میں اپنے بچوں کو اردو پڑھاتے رہے ہیں اور بولتے رہے ہیں چاہے وہ اردو میڈیم سے پڑھیں یا نہ پڑیں وہ انگریزی میڈیم سے پڑھیں ہندی میڈیم سے پڑھیں لیکن اگر گھروں میں اردو زندہ ہے تو ذریعہ ذرائع یا بلاغ میں اردو ہمیشہ زندہ رہے گی اور اس حوالے سے پھر جتنے بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذرائع ہیں ان میں بھی اردو کا بول بالا رہے گا